नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ जी हमारे यहाँ कम्पुटर वग़ैरह का कौरसेस चलते हैं हाँ हाँ जी हमारे यहाँ देखिए अगर आपको त्रिपल सी करना है तो एक महीने का बीस हज़ार रुपये लगता है हाँ तो बीस हज़ार रुपये का उसमें आपके फेकाल्टी भी है आपके कहने की सुबिधाएं भी हैं कंप्युटर की सुबधाएं आपको टाइम टाइम से कंप्युटर टाइम टाइम से इसटडी कराई जाएगी उसकी ट्रेनिंग भी आपको टाइम टाइम से की जाएगी आपके यह टाइम टाइम से उसका इन्ट्रोड्यूस भी लिया जाएगा कि आप कितना सीख चुके हैं कितना सीख रहे हैं कितना सीखने के लिए आप उत्सुक हैं

हमारे यहाँ ट्रिपल सी है अनेक कौरसस हैं देखिए अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आप आ आ सकते हैं ट्रिपल सी के लिए आप अगर डायरेक्ट आना चाहते हैं बिना किसी अप्लाइ के तो आप आ सकते हैं हाँ हाँ आपके डाकुमेंट्स लगेंगे वही मार्क शीट की और आपका आधार कार्ड लगेगा आपका फोटो लगेगा देखिए कोचिंग तीन सिफ्ट में चलती है जो सिटी सात बजे तक रहते हैं जो हैं जो मोरनिंग वाले हैं वह चार बजे से सात बजे तक रहते हैं फिर उसके बाद आठ से बारह तक चलाई जाती है उसके बाद फिर एक बजे से चार बजे तक चलाई जाती है उसके बाद हमारी यह जो कोचिंग है वह नहीं चलाई जाती है देखिए शाम वाली सिफ्ट में कुछ कम लड़के हैं और जो सुबह वाले हैं क्योंकि शाम वाले के अपेक्षा ज़्यादा है लेकिन उसमें भी उतना दोपहर वाले के कम ही है तो आप सुबह वाले में आएं या शाम वाले में आएं हाँ तो अगर आप आ सकते हैं सुबह वाले में तो आइए

हाँ हाँ वह भी पढ़ाया जाता है वह लेभल अभी प्रारंभ हुआ है